हम सूट लिए थे वो बहुत अच्छा था कॉटन में था उसका कढ़ाई बहुत अच्छा है उसका कलर भी अच्छा है वो पहनने में इतना आराम है की कुछ चाहने को नहीं चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो सब चीज के लिए आराम है कॉटन में है उसका कलर तो इतना सुंदर है कि जो देख रहा है वही बोल रहा है कि कहाँ से ली हमको भी दिला दो हम बोले की दुकान वाले से की हाँ उसी में का मंगा रहे हैं फिर ले लेना दुकान वाले से बोले हैं ला देंगे कलर चेंज कर देना कलर दूसरा रहेगा चीज़ वही रहेगा वो बहुत आराम का है कॉटन में ऐसा मिले तो फिर दो चार ठो ले लेंगे हम उसी में का पहनना उसमें का बहुत आराम वाला है ऐसा कपड़ा जल्दी नहीं मिलता है कोई लाता है कोई नहीं लाता है ऐसे गए दुकान में जाने मिल ही गया नहीं तो कहाँ जल्दी मिलता है दूसरे दुकान में बहुत पता किए अस हस नहीं मिला हाँ जो ही देख रहा है उसी को पसंद आ जा रहा है कलर उसका इतने सुंदर है जाने का नहीं है मेरे बगल वाले देख रहे हैं बोल रहें कहाँ से खरीदी कहाँ से खरीदी बताए दुकान का नाम इस दुकान से लिए हैं बोले लिया लेकर चलो हमको भी लेकर उनको भी गए तो वो भी खरीदे ये कपड़ा कलर उनका चेंज है हमारा दूसरा है उनका दूसरा है हम भी सोच रहे हैं की एक आध दो सूट और ले लें उसी में का जल्दी ऐसा सूट नहीं आता है